हेल' अ बाजै नों मैगं फानग्रा बाजैआनो ना ए दालाय नों दिनै बेलासिनि बाजाराव जिरायगोन ना जिराया ए होमब्लालाय गाबोन देवबारनि गाबोन देवबारनि मोजां मोजां मैगं बायखांनो थाङाखै नामा ए गाबोनो जोंहा आलासि फैनो दंमोन आं ओमफाय एसे गोथां थाजा थाजा खबि बै फुलखबि गोथांखौ नांगौ जादोंमोन आनो

अ माबालै बे खबिखो आंनो गावलिया बायदिनिखोसो नांगौमोन नों गोरियाफोरनिसो बायखाङो दां दायो आं बायथारैयाबो गोबाव जाबाय बेसां लायोथाय दायो केजि बै गोथाङा दै औ गोथाङासो ए होमब्लालाय एसे बुरजा लाब्ला दाम खमफोराव मोना नामा बिस बिस थाखाफोराव जायोब्ला आङो एसे बुरजायैनो लाबोगौमोन आरो मानो होमब्ला आलासिफ्राबो गोबाङानो फैगोन आरो इसोरनो हरनोबो सान्दोंमोन एसे जोंनियाव लकेलखाय दाम खमाव मोनगोन सानो बिसोरो नङाहाय बाजै खाथिनि होननानै एसे मुलआवनो मुल होदो आरो दे होमब्लालाय दे ओमफ्राय बै आलु आलुखौबो एसे मोजांखौ नांगौमोनहाय सालाननि साप्लाय फैनायखौ नाङामोन बै गामिफोराव गायलाबायनाय बे आलु फिसा फिसा दिसि आलुआ बेफोरबायदि मोनगोन ना मोना अ बे ओंखायनोथ' ओंखायनोथ'हाय बाजै आं नोंनावनो मोजां मोजां मोनोखायोखायनो नोंखौनो सिगां सोंहरग्रोखाना दोनबाय आङो लाखिना दोनथार दे थांनाया लेट जाब्लाबो बे गाइखेर सेरनाय गाइखेर लांफानायावनो गोबाव जाखायोनालाय मानसिफ्राथ' देवबारसोआव होंगो दोंगो फुङावनो बाजार खालामसोयो आंनिया लेट जालांगोन होननानै आं लाखिनो दोनथों होननानै खोन्थाहरखाबाय एसे मिलायना हो दे खाथिनि हिसाबै

दे होमब्लालाय बाजै गाबोन थांसिगोन दे दे